हा रीशभ घर में ॾिसां थी हर हर कोई थोरी डॉक्टरनि वटि भजंदो सम्झि भाई दस्त आहिनि ॿारनि खे त पोइ मां उन्हनि खे खाधो अहिड़ो हल्को ठाहे ॾींदी आहियां खिचड़ी पकाए ॾींदमि या खपेनि त साबू दाणनि जा वड़ा साबू दाणनि जी खिचड़ी या साबू दाणनि जी खीरु या वरी कॾहिं सूफ़ छिले ईअं ॿाहिरि जो त असुल न खारायनि हल्को फुल्को खाधो खाराए त पंहिंजो तबियतु ठीकु कंदी आहिनि